नमस्कार नमस्कार सर वो मैं हम और मम्मी वो ले के गए थे एक एक वो शर्ट ले के गया था आपके पास से अभी एक हाँ तो वो तो एक तो खराब दे दिया आपने और पीछे से इसकी पूरी सिलाई हट रखी है एक अरे कब अरे कपड़ा मैंने सही दिया है आप ने वो उसमें सिलाई सही नहीं करी पीछे से उधड़ा हुआ है और यह क्या आपने पीछे इस के कलर लगा दिया हैं शर्ट के नीचे वो नीचे वाला जो साइड उधर तो कलर लगा दिया आप ने अरे हाँ तो रोज का काम है तो इसलिए ऐसे कैसा है मेरे वो कॉलर के पास से तो उस की सिलाई उधड़ी हुई है और यह भी शर्ट के नीचे भी कलर लगा हुआ है काला कलर का छोटा सा धब्बा लगा हुआ है अरे यार वापस कैसे कर दूँ अब मेरे को कल पहन के जाना है उधर शादी में अरे मैडम मैं इधर नहीं रहता हूँ मैं इधर से पाँच दस किलोमीटर दूर रहता हूँ अरे रात दिन का काम है तो बहुत बढ़िया बात है पर मेरा यह शर्ट क्यों खराब किया मैं कल क्या पहन के जाऊंगा हैं सगल क्या मैं तो अभी रात के आठ बजे निकल जाऊंगा ट्रेन में हैं और यह तुम्हें नहीं आता तो मत किया करो पहले मना कर देना था कि साहब मना ना करी जे ऐसे बोल दो और तो क्या बोलोंगे सर्ट खराब कर दिया यार मैं क्या पागल हूँ कोई मैं आप से मजाक कर रहा हूँ क्या अरे कॉटन था वो साढ़े पांच सौ रुपये मीटर कपड़ा है वो साढ़े पांच सौ रुपये मीटर है और आप कह रहे हो तमीज़ आप नहीं नहीं नहीं तो आप ये नहीं आप ऐसे कैसे कह रहे हो आप ने कपड़ा खराब ले आए मैं क्या अँधा थोड़ी हूँ की मेरे को दिखता नहीं है क्या अरे मैंने खुद का हाथ से चेक कर के दिया है यार तुम्हें यार करो करो करो और मेरे को नहीं पता है मेरे को या तो तुम अभी ऐसा का ऐसा नया शर्ट दो उधर तुम्हारे से ठीक है एक मेरे को तो फिर फिर तैयार भेज दी इतनी बड़ी दुकान खोल कर रखी तुमने तुम्हें यही नहीं पता चलता हैं तुम ने मेरा शर्ट खराब कर दिया मैं अब क्या पहन के जाऊंगा देखो आज कल का आज आज कल के बाद में मैं हूँ नहीं इसलिए तुम्हरा नंबर लिए मैंने आज नहीं अच्छा किया आपको भाई नहीं आता तो बोल दिया करो भाई नहीं आता हैं फिर क्या है पूरा खराब कर दे या तो हैं या तो मुझे या तो मुझे पैसे दो मेरे वापस ठीक है और क्या देखते क्या देखते कर रहे हो यार आप इतनी चरण है दुकान तो दुकान बंद कर दो और का क्या करोगे हैं पूरा ख़राब कर के दे दिया या तो मुझे मेरे पैसे दो सात है उससे ज़्यादा देने पड़ेंगे तो मैं मेरा कपड़ा खराब किया तुम ने मैं किसी और को दे देता बीस अरे तो बीस सालों मेरे ऊपर ले के बैठे हो क्या हाँ ठीक है मेरे को भेजो वापस वो